मैं विद्यालय का टीचर हूँ वो हमारे विद्यालय में जितने भी टीचर लोग हैं और जो प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के और जो विद्यालय में ऑफिस भी हैं सभी आदमी बहुत ही अच्छे अच्छे और काबिल हैं अपने अपने पद पे और जो अपने भी प्रधान मन् जो भी प्रधानाध्यापक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं इस्कूल के रूल और रेगुलेशन का फोलो करते हैं को करते हैं जी जी जी जी जी जी जी ह्म्म

हेलो और जो है हं और जो है मेरे जी जी और जो जितने भी क्लास टीचर हैं सभी ना काबिल हैं अपने अपने समय पर अच्छे से बच्चे को टीचिंग करते हैं जो टीचिंग करने के रुझान में अच्छे से बच्चे को समझाते हैं जो बच्चे समझ सकें वैसे काबिल अब टीचर में रखते हैं और जो भी ये टिफिन बहुत जो जो टिफिन होती है एक बजे से लेकर के दो बजे के बीच में अब तो समय निर्धारित कुछ समय चेंज हुआ है ना अब से एक घंटा में जो टिफिन होता है उस समय बच्चे खेल कूद का मैदान भी है फुटबॉल है बैडमिंटन है क्रिकेट है सभी बच्चे अपने अपने साथी के साथ या लगभग चालीस पैंतालीस मिनट इन्जॉय करते हैं फिर जी जी जी जी जी जी जी व्यायाम व्यायाम के लिए भी है व्यायाम के लिए जो सुबह में जो इस्कूल खुली रहती है उस टाइम में जो बच्चे लोग आते हैं उस टाइम में व्यायाम ज़्यादा करते हैं फिर दस ग्यारह बजे धूप के कारण नहीं कर पाते हैं हाँ जी जी जी जी मॉर्निंग इस्कूल में वही चीज़ चल रहा है तो जी जी जी जी जी उसमें भी जो भी रसोइया है जो जो भी रसोइया है साफ़ सफाई जो भी स्वच्छता के के तहत तहत ही अच्छा से भोजन बनाती है और अच्छे से बच्चे खिला खिलाती भी है जो जो शेडूल है रसोइया का बाल में बान्धना कपड़ा शरीर में कपड़ा बान्धना उस ढंग की सारी व्यवस्था प्रधान अध्यापक किए हुए हैं और सब समय अच्छा से सफाई का भी ध्यान रखे रखते हैं और जो भी चपरासी भी है चपरासी जो भी है उसको जो भी आदेश दिया जाता है किसी टीचर के द्वारा या प्रधान अध्यापक के द्वारा उसका वो फॉलो करते हैं उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है जी जी जी जी जी ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ठीक है तब ठीक ओके ओके प्रणाम प्रणाम प्रणाम